हमरा सभके पापा जी या पहिले तालाब खुना कऽ जे छै कि भराठके लग उपर छै माटि काटिके आ कहिया कऽ पानि अपने बारिश से भी जैम जाइ छलै आ कमऽल तऽ दमकल से भी धऽ के ओकरा मछली पालन करै छलखिन ओकरा जे चारा दै छलखिन खाना आ खाना जे हो जाइ तब ओ अपन जब छोटगो बच्चा जे पड़ै हइ सौ ग्राम कऽ बच्चा आ एक किलो डेढ़ किलोके होइ बच्चा तब ओ निकालिके जाल से एहिके लऽ जाकऽ मार्केटमे बेच दै छलखिन आ तकर बढ़िऑं बात चलै छलै ओहि सभसँ बढ़िआँ तऽ हमसभ सोचै छियै हमर अहाँके पीढ़िये एहिसे आगे बढ़ल जाय आओर सभ आदमी एहेन काम करै बिजनेस हमसभ जे हइ से वएह सभ करै छी एक खाइयामे हम मछली पालन केलहुॅं आ मछलीके जे छै देख कऽ नमहर भेल ओकरा चढ़ै देलहुॅं नमहर भेल ओकर बाद देखभाल केलहुॅं आ तकर बाद बाजारमे जाकऽ अपन बेचलहुॅं एकर बजारमे अपने आप पैकार पहुँच जाइ छै दरबजो पर पहुँच जाइ छै आ तऽ ओहिसे जे हइ से सोचलहुॅं जे आगे के चलै सभ कोइ अहिमे जे करैत रहै सभ